हलो हाँ जी बोलिए जी हाँ बोलिए

मैम आपकी शादी हो रही है अच्छा देखिए फिर मेरे पास तो एक्चुअल में प्लान काफ़ी सारे हैं मैं आपके बजट के हिसाब से ही आपको प्लान बताऊँगा एक्चुअल में आपने जैसा मेरे बारे में आपको किसी ने जानकारी दी है क्या कभी मैं हाँ हाँ हाँ

जी जी जी जी हाँ जी तो देखिए मेरे पास मतलब हर प्रकार का है बजट कि एक हायर से ले कर मैं लोअर तक भी जाता हूँ आप अगर आपका बजट मुझे पता पड़ जाता है कि कैसा क्या आपको चाहिए है तो मैं उस हिसाब से फिर आपको बताऊँगा कि कहीं इस इस प्रकार की मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ जैसे आप वेडिंग में मतलब अब आप किस टाइप की वेडिंग चाहती हैं कि एक जिसे अच्छा अच्छा अच्छा जी

मैम एक दिन का टू हंड्रेड लोगों का अच्छा खाने में वेज रहेगा नॉन वेज रहेगा कैसा क्या रहेगा अच्छा तो मतलब एक जी अच्छा जी और अच्छा ठीक है टू हंड्रेड ये तो जो आप बता रहे ये गेस्ट हैं या फिर पार्टी वियर में मतलब जो रिसेप्शन होगा उसमें ज़्यादा लोग रहेंगे फिर

अच्छा अच्छा अच्छा

जी जी अच्छा अच्छा जी जी जी अच्छा नहीं मैं आपको कुछ और जानकारी जानना चाहूँगा कि जैसे ये दो टू हंंड्रेड लोग इक मैम आप एक काम कर सकती हैं क्या हम एक सेटिंग कर सकते हैं मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखा दूँगा है न तो मतलब कुछ शादियों की तो उसमें क्या रहेगा कि आप उनमें से कुछ चूज़ कर लें आपको कुछ बेटर दिख जाए या मेरे बताने से और आपके विज़ुअल देखने से आपको कुछ चीजें मतलब वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी मैं ऐसे छोटी छोटी क्लिपिंग भी हैं मेरे पास कि जैसे जयमाला होती है जब न तो क्या रहता है या रिंग सेरेमनी में कैसा क्या इफ़ेक्ट रखते हैं जो ये सब चीज़ें मैं आपको दिख दूँगा फिर उसके बाद जो है अपन यह सेटिंग करके पूरा डिसाइड कर दूँगा मैं बजट दे दूँगा आपको फिर कि कैसा क्या लगेगा करके तो अगर आपको कन्वीनियेंट लगता है तो फिर हम सेटिंग कर सकते हैं

अरे मैम वो अपन बजट न अपन बजट जब बैठेंगे तो सेटिंग करेंगे ना या तो फिर अब अपन देख लेंगे बजट आप उस बात से बेफिक्र रहिए काम आपको अच्छा मिलेगा आपको कोई ऐसा ईशू नहीं आएगा

जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी जी बस ठीक बाय ठीक